हय हय

आमच्या स्पेशेलिटी म्हणजे आमचे हांगा कोकम मेळटा कोकम सोलां मेळटा आंब्याचीं सोलां अटमांचीं सोलां तशेंच आनी काजू बियो मागीर खुबशे अशे आमचें गोवन गोंयांत जें पीक जाती तेजे आयटम्स हांगा मेळटा मागीर तांदळाचे लाडू मेळटात जे आनीक खंयच मेळनात ते हांगा इतले बरे पळय अशे तुमकां मेळटले तुमकां जाय कोकम म्हणजे हांगा सोलां जीं आसता न्ही तीं आमी हांगा बिंडा म्हणून आसातात तीं बिंडां फोडून तेचीं सोलां तयार करतात आनी तेचें जें उदक तयार जाता तेचो रोस आसता तो तो म्हणचे कोकमाचो तो रस आसता जो शरबत म्हणून आमी वापरतात हय

आमचें आठ म्हणल्यार रातचें ओपन आसता सकाळचें सातांक उगडें जाता तुमकां स्पेशियल अशें कितें व्हरपाक जाय आसलें

आतां तुमच्या सोयऱ्यांक बी तुमकां समज कितें दिवपाक जाय जाल्यार काजू बियो दिवपाक शकता खोबरेल तेल व्हारपाक शकता सोलां व्हरपाक सकता जावं तुमकां खावपाचें जाल्यार लाडू तुमी व्हरपाक शकता

हय हय सामकें प्यूअर आसा एकदम शुध्द तितूंत थोडेंशें आमी आमी आमचे मिलारूच तें खोबरेल तेल तयार करतात तितूंत कांय मिक्स बी उरना हय पणसाचे चिप्स ते हय हय आसात ते पणसाचे चिप्स तुमकां मेलूंक शकतात तुमी केन्नाय येयात बरें